ओह् बड़ी गै शैल थी ते ओह् में अपने आस्तै गै निं लैती दी ओह् में अपनी मम्मियै आस्तै बी लैती दी ते उ'नें

ते एह् उ'नें मिगी आक्खेआ कि मिगी इक्क होर लेई देई ओड़ेआं ते खरी होंदी घरै बिच

ते ओह् दाने साफ होई जंदे कोई ते कोई नशान बी निं पौंदा हा बिल्कुल साफ गै होई जंदे हे

खत्म होई जंदा अगर लग्गे दा बी होऐ ते बच्चें गी गै स्टाट कीती दी होऐ तां एह् बच्चें गी निं लगदा ऐ ते मेरा मनना एह् ऐ की जरूर सारें गै इस्तेमाल करना चाहिदी ऐ

एह्दे बारे च होर केह् दस्सां बड़े सारी जगहें कम्म औंदी ऐ ते गले बिच गै दर्द होआ दी होग ना ते एह् पानियै च पाइयै पीनी होऐ तां एह् इक्क ते दरद बी घटी जंदी ऐ अगर मुहैं गी दाने निकली गेदे होन अंदरें निकली गेदे होन ते पेस्टै कन्नै एह् घटी जंदे